हून गल्ल आई ऐ ऐथनिक ग्रुपें दी साढ़े जम्मू च किन्नें ऐथिनिक ग्रुप न ओह् कि'यां ऐगजिस्ट करदे न कि'यां बस्से दे नै इत्थें और केह्ड़े केह्ड़े ग्रुप न इत्थै ते इत्थें बड़े सारे ऐथिनक ग्रुप नै बड़े सारियां भाशां बी बोलियां जंदियां न बड़े सारे कल्चर न पर फिर बी इत्थें बड़े भाईचारे कन्नैं रैंह्दे न जियां सब तो बड्डा ग्रुप एत्थें ऐ जम्मू च डोगरें दा डोगरी भाशा इत्थें बड़ी बोल्ली जंदी ऐ इत्थें मेन भाशा डोगरी गै ऐ जेह्ड़ी इत्थें बड़ी माइने रखदे ऐ लोकें तांई ते दिक्खेआ जाए ते डोगरी भाशा बड़ी बड़ी शैल होंदी ऐ बड़े मानै कन्नैं बोल्ली जंदी ऐ डोगरी भाशा अज्ज तदे टैम च बड़ी बोल्ली जंदी ऐ जम्मू च जम्मू च बड्डा ऐ ऐथनिक ग्रुप इक डोगरी गै ऐ ते बड़े सारे ऐथनिक ग्रुप न निक्के निक्के कश्मीरी लोग रौंह्दे न इत्थें होर बी बड़े सारे कृश्चन बी रौंह्दे न ते इत्तें गुज्जर बी रौंह्दे न ते बक्करबाल बी रौंह्द न होर प्हाड़ी लाह्कै च जाया जाए ते बड़े सारे लोग रौंह्दे न पर इत्थें बड़े मानैं कन्नैं रौंह्नदे इत्थैं हिन्दू डोगरी मुसलिम बड़े सारे लोग रौंह्दे न मुस्लिम लोग अज्ज कल मुस्लिम ते हिन्दुएँ दे बड़े दंगे फसाद चला दे न मुसलिम दे हिन्दुएं दी बनदी बड़ी घट्ट ऐ इंदे बिच्च बड़े ओ् बने दे न बड़े सारे दंगे फसाद होआ करदे न इंदे बिच्च बड़ी सारी ऐ ओह् होआ दी ऐ दंगा बगैरा होआ दा ऐ पर दिक्खेआ जाए ते इत्थें बड़ा सेरे ऐथनिक ग्रुप रौंह्दे न जियां जम्मू दे लोग डोगरे लोग जादा राजमां चावल खानां पसंद करदे न जां देसी वेश भूशा पाना पसंद करदे न इत्थें जैदा जियां दिखेआ जा डोगरे लोग डोगरियां कुड़ियां सूट पाना पसंद करदियां न परांदा पानां पसंद करदियां न जे जेह्ड़ी डोगरें दी शान ते कशामीरा लोग जादा शिवजी भगवान जी गी बी मनदे न ते उँदा जादा पूज़ा करदे न जियां शिवरात्री आंदी ऐ ते रातीं राती पूरी रांती पूजा करदे न ते होर बी बड़ा किश होंदा ऐ गुज्जर लोग जादा बकरियां चारदे न जां इयां गै आक्खी सकदे न बकरवाल लोग बस्सी जंदे न कुदै बी जिंदा उंदा इंनबारनमैंट होग जियां उनेंगी सूट करग इयां ओह् चली जंदे न ते बड़े सारे ऐथनिक ग्रुप ऐ लिंगवस्टिक ग्रुप हैन जम्मू च जेह्ड़े रौंह्दे न जेह्दे कन्नैं अस बड़ी बनदी बी ऐ ते जेह्दे कन्नै अस बड़ी गल्लां शल्लां करदे बी हैन ते ओह् इक दूजे आंह्गर अपनें आप गी बनाई लैंदे न उत्थै अगर करनां होऐ अपना इंवाईरनांमैंट उत्थें ते दिक्खेआ जा गल्ल कि'यां करदे न हिन्दी च करदे न अगर असैं कुसे होर ग्रुपा कन्नै करनीं होग ते अस कश्मीरी च गल्ल नेईं करी सकदे ते ओह् डोगरी च गल्ल नेंई करी सकदे अस डोगरे आं ते असैं गल्ल करनी होऐ उं'दे कन्नैं ते असें हिन्दी बोलनी पौंदी ऐ उंदे कन्नै ते जेह्ड़ी सारें गी समझ आंदी ऐ लैंगवेज़ इत्थें हिन्दी ऐ ते मेन लैंग्वेज़ इत्थें डोगरी ऐ जियां डोगरी साढ़ी मात्तर भाशा ऐ घरैं घरैं लोग जेह्ड़े मां बब्ब होंदे न ओह् डोगरी भाशा बोलने च कतरांदे न बच्चें कन्नै बच्चा सिक्खी जांगन ते बाह्र केह् इमेज़ बनग बट अज्ज दे टैम उप्पर डोगरी लैंग्वेज़ सारें गी आनी चाही दी ऐ कैली एह् साढ़ी मात्तर बाशा ऐ इत्थें ऐथनिक मेन ग्रुप केह्ड़ी ऐ डोगरी ऐ ते डोगरी सारें गी आनी चाही दी ऐ डोगरी बोलनें च स्हानू कतराना नी चाही दा ऐ ते जियां अपनी अपनी भाशा सारे अपनें बच्चें गी सखांदे न इयां गै असेंगी बी अपना ओह् करनां चाही दा ऐ कि बच्चें गी डोगरी आनी चाही दी ऐ बच्चें गी डोगरी सखानीं चाही दा ऐ ते एह्दै च कोई दोहराई नी ऐ कि डोगरी सब तों चंगी गल्ल ऐ इत्थै ते डोगरी आनी चाही दी ऐ सारें गी कश्मीरी जियां बच्चें बच्चे गी आंदी ऐ कस्मीरियां दे ते उआं गै डोगरी बच्चे बच्चे गी आनी चाही दी ऐ इत्थें ते दिक्खेआ जा ते स्हानू स्हानू इत्थें बड़े सारे लब्भदे न बन तलाव आह्ली साईड चली जाह्च्चै ते उत्थें बड़े सारे लब्भदे न गुज्जर बैल बकरियैां सब किश रखदे न दुध्द शुध्द चोंदे न ते उँदी भाशा गै अलग होंदी ऐ समझ गै नी आंदी ऐ स्हानू ते एह् इक गल्ल ऐ के कियां असेंगी इत्थै अलग अलग ग्रुप लब्भदे न ते कि'यां अस अपनें इंदे कन्नै गै अस बस्सी जंदे न जां कियां अडाप्ट करी लैच्चै इँदे गै इंनवाइरमैंट गी ते असैं करनां पौदा ऐ ते अस कुसेगी आक्खी नी सकदे कि तुस चली जाओ जां किश ते दंगे फसाद घट्ट करी लैन्नें आं ते अस इक जर्नस भाशा हिन्दी च गल्ल करदे आं ते इत्थें दिक्खेआ जाह्ग किश बी होग ते सारे कट्ठे होई जदे न कोई बी इज़ली कम्म पेई जाए ते सारे किट्ठे होई जंदे लोग अपनी भाशा नी दिखदे ते अज्ज कल लोग बड़ी सारी

एह् गै आखनां ते इत्थें ऐथनिक ग्रुप बड़े सारे न बड़े सारे लोक रौंह्दे न बड़ा सारी लैंग्वेज़ बोलदे न बड़े सारे लोग इत्थें रौंह्दे न डोगरे गुज्जर ते इयै साढ़ा ऐथनिक ग्रुप ऐ जम्मू च